चंदौली जिले में जो खेती का कार्यक्रम चलता है उसमें खेती में चंदौली जिले के किसान अपना खेती करते हैं और मुख्य जो व्यवसाय है किसान का वो खेती है और धान उत्पादन करते हैं और कॉपरेटिव पर देते हैं और सरकार हम लोग को उसके बदले में पैसा देती है इससे उनका जीवन चलता है किसान जो कि अन्नदाता होते हैं सभी को अन्न देते हैं